हमलोग हमसब बचपनमे पढ़ले रहली कमल इंग्लिश जे अङ्गरेजी मीनिङ्गके किताब छलै ओ हमसबके मास्टर पढ़ाकऽ याद करबाबैत रहलैहऽ ओहिमेसँ हम मीनिङ्गसब याद करिके पाँच दस गो मास्टरके डेली सुनेबैत रहलीहऽ